आज काल गोवोरमेंट टिचर्स आसा ती खूब शॉरटेजीस जाल्ली आसा सो गोवोरमेंटाकूय सद्द्यां पॉसीबल ना इतल्यो टिर्चसीस घेवपा खातीर तेन्नाच एक शॉर्टेज टिचर्सां खातीर किंवा एक प्रोपर ट्रेनींग घेतलेल्यो टिचर्स सद्द्यां कमी आसा सो एक टिचर्साचो डेविलोपमेंट जावपा खातीर तेंच्या खातीर ट्रेनींग इन्स्टिट्युशन अशें ना किंवां टिचर्स आसा ज्यो सद्द्यां फिक्स घेवपाचो लॅक्चर बेजीस टिचर्स आसा किंवां कॉन्ट्रेक्ट बेजीस टिचर्स आसा त्यो एक पार्शली ऑर किंवा फॉर लॅस टायमा खातीर एक फुल्ली इक्वीप्ड टिचर्स आसता तिजो एक जागो घेवपाची एक तयारी करता किंवा एक तो जागो भरपाची जाता तो पर्यंत शक्यता आपली आसा तो पर्यंत ती फुलफील करपाची ट्राय करता आतां पळोवपाक गेल्यार लॅक्चर बेजीस टिचर्स आनी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस टिचर्सांचो जो नंबर आसा हाय सायज कंम्पेअर टू द फिक्स टिचर्सांचो आसा तसो सो एक टिचर्साची शोर्टेज आसा जो गोवा एक बोहोत एक खूब तरेन असो फेस करता आज काल सो तो आमी एक एज्युकेशन सिस्टमा सदांच एक फिक्स टिचर्स आसल्यार म्हणटकूच भुरग्यांक त्या टिचरीची संवय जाता त्या टिचरी बद्दल खूब वर्सां पांचवी ते सातवी पांचवी ते धावी रावल्या त्या टिचरां बद्दल अनुभव आसता तसोच टिचरांकूय त्या भुरग्या बद्दल अनुभव आसता की तो भुरगो कसो आसता सद्द्या कॉन्ट्रेक्ट बेजीस टिचर्सांची किंवा लेक्चर बेजीस टिचर्सांची जे फिक्स आसा आज ह्या स्कुलान जाल्या फाल्यां त्या स्कुलान आसता सो सदांच तेंकां चडशा प्रमाणें त्या टिचर्सांक त्या भुरग्यांक प्रोपर टायम दिवपाकूच मेयटा असो नासता किंवां त्या भुरग्यांकूय त्या टिचर्सांक तितले इवोल्व जावपाक मेयणा ती टिचर कशी आहा किदें आहा तें समजोपाक तितलो टायमूय मेळना किद्या लॅक्चर बेजीस टिचर्स किंवां कॉन्ट्रेक्ट बेजीस टिचर्सांचो चडान चड एक वर किंवा लॅक्चर बेजीस टिचर्सांचो शिफ्ट जायत आसता सो तेज्या खातीर जेन्ना प्रोपर फिक्स टिचर्स आसता तेन्ना त्या टिचरी वांगडा किंवां त्या भुरग्या वांगडा त्या टिचरीचो संबंद सदांच बरे तरेन घडोवन येता आनी टिचर्सांकूय आपल्या तरेन खूब अशे भुरग्यांक करपा खातीर टायम मेळटा तसोच भुरग्यांकूय त्या टिचर्सां वांगडा तितलो टायम स्पँड करपाक मेळटा आपल्यो कांय गजाली आसा ज्यो आपूण घरा सांगूं शकना किंवां त्यो आनी फ्रेंडा किंवां भयणी भावांक सांगूं शकना तो तो एक बाँड आसता तो टिचर फॉम करता सो म्हाज्या तरेन आयज गोवा खूब बरो एक व्हडलो प्रोब्लॅम फेस करता तो आसा तो टिचर शॉरटेजाचो एण्ड जो इन एड्युकेट ट्रेनींग आसा तेज्या खातिरूय खुबशे आयज टिचर्सा भितर एक बरो व्हडलो प्रोब्लेम हो जाल्लोच आसा